اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں اپنی ریاست کا لوک رقص اور موسیقی دنیا کو دکھانا چاہوں گا چونکہ یہ ہماری ثقافت صدیوں پرانی اور رنگا رنگ ہے ہمارے لوک رقص جیسے جھومر بھنگڑا یا چھاؤ شامل ہیں جو جوش اور جذبے سے بھرے ہوتے ہیں یہ رقص ہماری زمین فطرت اور روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں موسیقی میں استعمال ہونے والے روایتی ساز جیسے ڈھولک بانسری اور طبلہ سب کو متاثر کرتے ہیں ان فنون میں ہماری تہذیب روایت جذبات شامل ہوتے ہیں غیر ملکیوں کو یہ انداز منفرد اور دلکش لگیں گی لگیں گی میں کھانوں کی ثقافت بھی دکھانا چاہوں گا جیسے مٹی چوکھا یا سرسوں کا ساگ یہ کھانے نہ صرف لذیذ ہوتے ہیں بلکہ ہماری زمین سے جڑے ہوتے ہیں کپڑوں میں بھی میں ہمارے ہینڈ لوم اور دستکاری دکھاؤں گا جیسے مدھوبنی پینٹنگ یا چکن کاری جو ہاتھ سے کی جاتی ہے ان میں محنت خوبصورتی اور تحلیق شامل ہوتی ہے میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح میلوں تہواروں اور رواجوں کو جوش سے مناتے ہیں ہماری مہمان نوازی اتحاد اور خوش اخلاقی بھی اہم پہلو ہیں ان سب چیزوں سے ہماری پہچان بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں چاہوں گا دنیا ہماری ثقافت فن اور اقدار کو جانے اور سراہے